वेझो वेझो असांजे महाराष्ट्र स्टेट में ॾिठो वियो आहे त असांजी सिंधी सभ्यता हेठ थी थींदी रहे ॿार सिंधी जे स्कूलनि में एड्मिशन वठणु पसंदि नथा कनि पिया उहे इंग्लिश स्कूलनि में वञनि पसंदि था कनि जैंजे करे छा तो थे त उहे घर में बि सिंधी ॻाल्हाइण जे विच में जॻहि जॻहि ते इंगलिश था यूस कनि पिया हुन में हीअं थो थिए पियो त असांजी सिंधी सभ्यता हेठ ते थिंदी वञे पर हाणे वेझो वेझो ॾिठो आहे गॉर्मेंट हिननि ॻाल्हियुनि खे वधारो ॾेई थी पई त सिंधी सभ्यता या प्रोग्राम रखे थी पई नाटक रखे थी पई जंहिंसां घरण में ऐं उन्हनि खे जॻहि जॻहि ते सुठो थो लॻे पियो ऐं जॻहि जॻहि ते वञी करे उहे सिंधी सभ्यता इहो वधाइनि था पिया ऐं ॿी ॻाल्हि इहो आहे त महाराष्ट्र गवरमेंट जे तर्फ़ां इहो ॾाढो सुठो कदम खयों वियो आहे त जंहिंजे उहे पंहिंजे मातृभाषा खे चवनि त भई पंहिंजे मातृभाषा में तव्हां स्कूलनि में कंपलसरी कयो इहो अॻियां हली महाराष्ट्र में त न चालू थियो आहे बट इहो ॿियनि स्टेट में चालू थी वियो आहे इहा अॻियां हली करे असांजे बल वास्ते फ़ाइदेमंदि थींदी त असां पंहिंजी सिंधी स्भ्यता में पढ़ी बि सघंदासीं ऐं कंहिं बि ॻाल्हि जो चङी तरह हुन खे सम्झी करे वजूद ज़िंदो रखे सघंदासीं पंहिंजो